मैम नमस्कार हाँ ऐसा है हम पिक्चर देखने घूमने आने आ आना चाहते हैं तो आप बताइए कितना पै पैसा पड़ेगा टिकट का बालकनी का कितना पड़ेगा

कितना पड़ेगा अच्छा और आगे बैठने के और ऊपर के अच्छा अच्छा तो और यह मैम यह है कि वह जो चिप्स मिलते हैं तो वह आपके वहाँ मिलेंगे या बाहर से ही ख़रीदना पड़ेगा खाने पीने वाली चीज़ें अच्छा ठीक ठीक तो वह पैसा जो है तो आप उसी में सब वह कर लेंगी जो सब जो चिप्स के है पिचर के अच्छा अच्छा तो मैम कोई कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट नही करेंगी अच्छा

मेम अब मेरे साथ में जो लोग है तो वह सब बालकनी का ही टिकट लेना चाहते हैं वही दे वही से देखना चाहते हैं देखो ऐसा है हम कहते हैं कि थोड़ा पैसे कम कर लीजिए

हाँ तो आप बालकनी के पैसे कम कर लो तो हम वही बालकनी के कहते हैं हाँ तो कम कहने का मतलब है कि कहाँ कितने मतलब पैसा पड़हिए अच्छा तो हम कहते हैं बालकनी के ही पैसे थोड़ा कम कर लेते अच्छा और पिक्चर कौन सी लगी है हाँ पिक्चर तो और वह नहीं लगी है राजा हिन्दुस्तानी पिक्चर देखना चाहते थे हम हाँ राजा हिन्दुस्तानी हम्म राजा हिंदुस्तानी पिक्चर हमको बहुत अच्छी लगती है ठीक ठीक ठीक ठीक चलो चलो जो है वही देख लेंगे ठीक ठीक नमस्कार